तिसवाडीच्यो तुमीच सांगा शैल्यो एकूच तरेची

अशें कानार पडल्या पणजेच्या बाजारान हय

केळें घेता

केळीं घेतां

हय हय उपाशी पोटार हय म्हणजे उपाशी यो म्हणिल्लें उपाशी येवंक ना काकण खालें आनी च्या पिले ब्रेकफास्ट केलें काकण म्हळ्यार पोदेरागेर गोल तें रिंग कशें आसता तें खावपाक तेजें च्यान बुडोवन खातात काकण म्हणटा तेका आं

हय काकणाचो आकार

हय करता करता आं आं बरें